و علیکم السّلام جی میں ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں جی جی آپ نے بالکل صحیح سُنا ہے ہمارے بارے میں ہمارے یہاں ہر طریقے کی کار ملتی ہے کرائے پر اور پلس ہمارے یہاں کے ڈرائیور بھی بہت اچھی سروس دیتے ہیں جا دیکھیے ویسے تو ہم ایک سواری کے ایک ہزار روپئے لیتے ہیں لیکن آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ سات لوگ ہیں تو ہم سات ہزار روپئے آپ کے ٹوٹل بن رہے ہیں

اب دیکھیے اتنا تو ہم لیتے ہی ہیں سب سے یہ تو ہمارے یہاں کا نارمل پرائس ہے ایک طرح سے اچھا اگر آپ اتنا ہی انسسٹ کر رہی ہیں تو میں ایک سواری کے پیسے معاف کر دیتی ہوں تو آپ ہمیں چھ ہزار روپئے دے سکتی ہیں نہیں دیکھیے اتنا بھی کافی ہے ہم ایسے کرتے نہیں ہیں کیونکہ جیسا آپ نے سُنا کہ ہمارے یہاں کی سروس بہت اچھی ہے اور جو پیسینجر ہوتے ہیں وہ کافی مطمئن رہتے ہیں ہماری سروس سے کیونکہ ہمارے یہاں ہر طریقے کی ٹو سیٹر تھری سیٹر کار موجود رہتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ بےفکر ہو جائیے آپ کی بکنگ ہو چکی ہے اور صُبح دس بجے تک ڈرائیور کار لے کے آپ کے گھر پہنچ جائے گا اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ